खुलुमबाय निखावरि अबस्थाखौ मोजां मेडिकेलनि जोथोन मोन्नायाव मोन्नायाव आंबो लुबैयो मानो होनबा निखावरि सुबुंफ्रा फैसा बा रांफोरा ओरैनो गैया जाखायो ओमफ्राय बिथांमोनहा जेनेबा सोरनिबा लाथ'नानैब्लाबो मेडिकेलसिम थाङो बा सहैयो बा बे समाव डक्टर आरो नार्सफोरा मोजाङै निखावरि सुबुं होन्नानै नायालासेनो जुदि थायोब्ला आं बेखौ मोजां मोना मानि निखावरि सुबुंनोबो मानि मोजां जानाय बा बेराम हामनायखौ आं लुबैयो मानि डक्टर नार्सफोरा मानि जोथोन लायो आरो निखावरि सुबुं होन्नानै बा रां गैया फैसा गैया होन्नानै गाज्रि नोजोर खालामोब्ला आं बिदिखौ मोजां मोना मानो होनोबा मानो होनबा बे गोनां गोनां सुबुङाबो एके जिउ आरो गैयै सुबुङाबो एके जिउ मानो होनब्ला दा मोनलाङाखै गाबोन मोनबोगोन रांखौ बेफोरखौ सान्नानै निखावरि सुबुंखौबो माने बेराम जायोब्ला मानि मोजां मोजां मेडिकेल खालामनानै माने बेरामखौ मोजां खालामो फाहामो बेखौसो आं लुबैयो मानो होनबा आरो गोनां नखरनि सुबुङा मानि रां नांगौबानो मोनो मानि गैयै नखरनि सुबुङा ओह जेसेबां डक्टराव रां खारगोन बेसिनि रांखौ मानि मोनलाङाबो जानो हागौ माने बिदिखौ माने आं जेनोबा सान्नाय फैयो माने थानायबाथ' बिथांमोनहाबो लांगौमोन माने गैयैखायसो माने गैयैखायसो लांनो हायाखै बेफोरबायदि थाबोला रावबो रांखौ लानानै मेडिकेलसिम थाङालासिनो थाया माने गैयैनि थाखायसो माने लाङा मोनलाङा रांखौ माने मोजाङै जोथोन लानांगौ गैयैयाबो बेनो गोनाङाबो बेनो मानो होनबा फैसाया दिनै मोनलाङाखै खाथि खालानि मेडिकेलाव गाबोन हैगोन बेखौ मानिनानै माने मोजां ट्रेटमेन लानानै माने हगार हरोब्ला मोजां जायो आरो आं मा बुंबावनो निखावरिनि अबस्थाखौ मेडिकेलसिम जोथोन लानायनि सोमोन्दै आं दा जेबो बुंनो हाथ'लिया बेखिनियावनो बुंनानै आङो दोन्थ'बाय आरो खुलुमबाय